हाँ गाँव में बिजली के विभिन्न उपयोग किए जाते हैं जैसे टी वी है फ्रिज़ कूलर पंखा मोबाइल चार्जिंग काफ़ी हैं इत्यादि बैटरी चार्जिंग काफ़ी काम है जो हम बिजली पर निर्भर करते हैं बिजली के बिना वो चला नहीं सकते खेती बाड़ी में पानी की मोटर है बिजली के बिना पानी नहीं निकलता आज के समय में पहले तो इंजन चलते थे डीज़ल वाले अभी इंजन बंद है बिजली का ही उपयोग किया जाता है खेतों में भराने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है खेतों में बल्ब उजाला करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बिजली के बिना नहीं कर सकते